हमर जन्म दिल्लीके नोएडामे भेलय र ओतएसँ हम पढाइ करलिए नर्सरीसँ लए के टुएल्थ तक हम एके इस्कूलमे पढ़लियै ओहि इस्कूलके नाम रहय चेतराम इस्कूल ओकर बाद ग्रेजुएशनके लिए हम देलहि यूनिवर्सिटीमे ग्रेजुएशन करलिए हँ इंग्लिश आनर्ससँ ओकर बाद हम टीचर बनलियै किआकि हमरा टीचिंग लाइनमे जादा अच्छा लागैत रहै जेनाइ तऽ हम ओकर बाद प्राइवेट स्कूलमे पढ़ेलियै हँ दू साल ओतएके अनुभव हमरा बहुत अच्छा रहलै ओतएके सभ बहुत अच्छा रहै वएह वजहसँ हम वएह वजहसँ हम आइ एतबा पर पहुँचलियै हँ